म्हज्या लायफांत सगळ्यांकून चड महत्व हांव मनशांक दितां ह्या मनशां भितर सगळ्यांकून प्रमुख भुमिका म्हाजे पालक करतात म्हज्या पालकांनी म्हाका केन्नाच खंयच्याच गोश्टीक ना म्हणूंक ना आतां हांव खंयचीय गोश्ट म्हटल्या बरोबर शिक्षणाची सगळी म्हाजे बरे गूण म्हजे फुडें काडपाक केन्नाच म्हाज्या पालकांनी म्हाका फाटीं काडुंक ना एक एक वेळ अभ्यास जायनासतना कॉ करिक्युलर एकटिविटिजांत सुद्दां म्हजो भाग आसतना तेन्ना तेन्ना सुद्दां तेंच्यानी केन्नाच तेंच्यानी म्हाका अभ्यास कर रे म्हणून सांगूना पूण अभ्यासाच्या टायमार अभ्यास करपाक तेंच्यानी म्हाका सगळ्याकून चड प्रोत्साहीत केला आयज हांव जो भुरगो आसा ते म्हज्या पालकां खातीर आसा म्हाजी मम्मा आनी डॅडी हेंच्यानी दोग हेंच्यानी दोगांयनी म्हाज्या लायफांत खूब कितें कितें म्हाका दिलां तेंचे कडेन जाय नासतना सुद्दां तेंच्या कॅपॅसिटी भायर वचोन म्हाका दिलां आनी तेच्या खातीर हांव तेंकां सदांच थेंकफूल आसा दुसरी भुमिका म्हज्या शिक्षकानी केल्या हांव सदांच कॉ करिक्युलर एक्टिविटिजांत भाग घेवपी नासलो पूण म्हाका म्हज्या शिक्षकानी कॉ करिक्युलर एक्टिविटिजांत भाग घेवपाक खूब प्रोत्साहीत केलो आनी तेच्या खातीरूच आयज हांव थेटर वक्तृत्व स्पर्धा ह्या सारक्या सगळ्या स्पर्धांनी भाग घेतां म्हाका उलोवपाची आवड सुद्दां म्हाज्या शिक्षकांनीच लायली हे करत करता आसताना म्हाका म्हाज्या शिक्षकांनी सगळ्यांकून बरी विद्या दिवपाचें सुद्दां काम केलां म्हाजे मार्क्स कशें वाडप म्हाज्या मार्क्सांनी कसो बदल जावचो म्हाजी उच्चारण म्हाका म्हाजें लेखन कशें बरें जावचें ह्या खातीर टिचरिंनी सरांनी म्हाका खूब मदत केल्या तिसरी भुमिका सगळ्यांकून चड म्हाका प्रिय आसा ती म्हणजे आजी आनी आजो म्हाज्या घरांत आजी आसा म्हाजी प्रत्येक घरांत एक जाण्टो मनीस आसचो अशें आमकां सगळ्यांक दिसता आनी आमच्या घरांत म्हजी आजी आसा ल्हानपणा पासुनूच रामायण महाभारत ह्या सारकी इतिहासीक कथा सांगून तिणेंन म्हाका आमच्या धर्मा बद्दल आव्हान दिलें आमचो धर्म कसो जपपाक जाय आमी आनी आमी आमच्या देवाचेर कित्याक बिलीव दवरपाक जाय हें तिणेंन म्हाका सांगलें आजी अशी एक मनीस आसा जिका हांवेन फॉन करून सांगलें की आई म्हाका हें खावपाक जाय जाल्यार ती रोखडेंच तयार करून दवरता म्हाजो चार दीस अभ्यासा खातीर फॉन तिका वचोंग ना नाजाल्यार हांव तिका मेळोंक शकलो ना जाल्यार ती रोखडीच वयर सकयल जाता कित्याक म्हाज्या खातीर ती आनी तिच्या खातीर हांव आमी अशे बेस्ट फ्रेण्ड सारकीं आसात चोवथें म्हणजे आमी थोडीं गजाली आमचे पालकांक सांगूंक शकनात आमी आमचे शिक्षकांक सांगूक शकनात तीं आमी आमच्या फ्रेण्डजांक सांगतां म्हाज्या लायफांत अशी ग्रूप ऑफ फ्रेण्ड्ज आसात जेंकां हांव म्हाजें सगळें सांगूक शकतां आनी तीं म्हाका सारके मार्गार हाडटलीं हाचो विश्वास सुद्दां म्हाका आसा खूब फावटी म्हाका अशें दिसता कितें थोडी गोश्टी म्हाज्या कडेन जावचेंना पुण त्या टायमार म्हाजी फ्रेण्ड्ज म्हाका प्रोत्साहीत करून ती गोश्टी करपाक लायतात म्हणजे वक्तृत्व स्पर्धांक भाशण तयार जायना अशें दिसता पूण ती म्हाज्या वांगडा बसोन म्हाजे कडसून भाशण पाठ करून घेतात आनी त्या टायमार म्हाका जेन्ना बक्षीस गावता तो फक्त तेंच्या खातीर तेंच्यानी दिल्लेल्या त्या प्रोत्साहना खातीर रनींग कॉम्पिटिशन किंवां एथ्लेटीक मिटांत सुद्दां वयतना खूब फावटी जाम जावपाक जाता आनी आपले कडेन जावचेना कशें दिसता त्या टायमार तेंकां एक फॉन केल्यार तीं आमकां प्रायज घेवपाक सुद्दां प्रेरीत करतात त्या खातीर हांव म्हाज्या लायफांत सगळ्यांकूय चड किंमत मनशांक दितां